हेलो हूँ अपना जिमा कोन कोन खेती होइ छै

हूँ हूँ आरो हूँ

हूँ हूँ हूँ हूँ हँ हूँ हूँ हँ हूँ हँ हूँ मकइ अथी मकइ काटि कऽ कोन चीज बुनबै हूँ भदैया मकइ हूँ ओ हूँ हूँ हूँ हॅं हूँ हँ हूँ गहूँम काटि कऽ बदला तऽ ने बुनबै हूँ कोन कोन चीज बुनबै आ हूँ हूँ हूँ आ हँ हूँ हँ हूँ हूँ हूँ हूँ हूँ ओ कहिया होबै हइ